हमरा द्वारा रोपल आमके पेड़ अछि लीचीके पेड़ अछि आओर किछु फलके पेड़ अछि हम पेड़के जहन देखैत छी तऽ बहुत जे हम खुशी महसूस करैत छी हमर रोपल फल हम खुद ओकर खाबि रहल छी पहिने छलैया कि लोग अपना पूर्वजके लेल आगे पीढ़ीके लेल रोपय छलखिन हँ जे हम अपन ओकर फल नहि खा सकब तऽ हमर आगेके पीढ़ी खायत लेकिन वर्तमान समयमे नर्सरीके पौधा लगेनेसंँ तुरंत रोपैबाला खुद खा लै छै आ ओकर हम दिन राति जे सेवामे लागल रहैत छी हमेशा ओहिमे जैविक खाद्य दै छियै पानि दै छियै मञ्जर लगला पर ओहिमे दवाइके छिड़काव करैत छियै दवाइके रूपमे गौ मूत्र के जादा हम इस्तेमाल करैत छी ओहिमे ई हमर जे फल अछि जे पौधामे फल लगैया बहुत नीक अछि आ हम बहुत खुश रहैत छी आ हमरा देखा देखी समाजके बहुत लोक आमके वृक्ष लगेैले छथि ओ भी बहुत लाभान्वित भए रहल छथि